میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کئے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ کم لگتا ہے تو منافع بھی کم ہی ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک دکان کھول کر بیٹھ جائیں کسی بھی چیز کی چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان یا پوشاک کی دکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دکان اسی طرح پکوان کی دکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے کہ بیکری کی دوکان کھول لیا اس میں اپنا کام شروع کر دیا اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم چھوٹا کاروبار کہہ سکتے ہیں اسی طرح آن لائن تجارت کا کاروبار بھی اس وقت ایک بہترین چھوٹا کاروبار کہا جا سکتا ہے اسی طرح آن لائن ٹیوشن کا کاروبار بھی ایک بہترین چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے اسی طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر محنت کی جائے اور صبر سے کام لیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے